हाँ मेरे घर में पानी मिलता है बहुत ही साफ़ आता है और पानी पीने में भी अच्छा लगता है और मेरे घर में भी बहुत ही पानी का लाभ उठाने का मौका मिलता है जो होता है वह पानी बहुत ही साफ़ होता है उसको हम पीते हैं और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे मोदी सरकार है मोदी सरकार सब सुख सुविधा दिए हैं पानी का नल टैंक बिठवाएँ हैं एक वार्ड में जिस जिससे पानी सबको बढ़िया मिले और सबको टाइम पर पानी जाए हम पानी बहुत ही अच्छा साफ़ मिलता है हमको पानी नल भी लगवाए हैं पानी बहुत ही उपयोग की चीज है पानी हम बहुत ही मेहनत से हमारे मोदी सरकार जी उपयोग करके भेजते हैं और पानी को हम बहुत ही अच्छे से उपयोग करते हैं वेस्ट पानी नहीं करते हैं क्योंकि वेस्ट पानी करेंगे तो हमारे जीवन में वेस्ट ही होगा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और पानी को अच्छे से पीना चाहिए पानी को साफ़ पीना चाहिए अगर पानी साफ़ पीएँगे तो आप भी साफ़ साफ़ आपका पेट भी साफ़ रहेगा नहीं तो पेट ख़राब हो जाएगा इसीलिए पानी को अच्छे अच्छा पीना चाहिए और अच्छा पानी पीने से बहुत ही अच्छा रहता है सब शरीर स्वस्थ रहता है अगर पानी ख़राब मिले तो आपका शरीर में ख़राब ही कीटाणु बैक्टीरिया होगा इसलिए पानी अच्छा पीना चाहिए हमारे मोदी जी भी पानी अच्छा टैंक बिठवाएँ हैं तो अच्छा ही पानी आता है फ्रेश पानी आता है जिसे हम अच्छे अच्छे से उपयोग करते हैं और अच्छे से देखभाल करते है टैंक को